जोंनि न'खरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला बहुथ खाहानिफोर दं आरो बिदिनो जोंहानि जोंहा दङ न'खराव आइ दं आफा दं आं दं फंबाय सासे दं बिनिफ्राय आबै दं आबौ दं आबौनि बिनानाव दं आबै जानाय आनै दं ओमफ्राय आबौनि बिदा फंबाय बाबानि बिदा फंबाय दं बुंनो थाङोब्ला न'खरा इसे गिदिरानो आरो परियाला ओमफ्राय जोंहा बिदिनो हालेवनानै जायो मैगं थाइगं माइ आबाद बिदि खालामनानै जायो साख्रि गैया जोंहा सम सम हाजिराबो मावलाबायो बिनिफ्राय बिमाया दखान होयो ओमफ्राय फारसेथिं न'आव सिथ्ला सिबनाय थोरसि लथा सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेयाव बिमा खावसे मावो जोंहानि आबै खावसे मावो बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय फंबाय फंबाय दं सासे फंबाया फरायनायजों लोगोसे खेलाबो गेलेयो फरायबायबो थायो फारसेथिं गेलेबायबो थायो आरो बेनिफ्राय आंबो फरायनायजों लोगोसे बिदिनो गेलेयो बेरायो सम सम रंजायो लोगोफोरजों बेरायो आरो बेनिफ्राय लोगोफोरनि बुंनो थांब्ला लोगोफोरनि फारसे लोगोफोराबोथ' मेरला रोखोमनि थायो मोजां थायो गाज्रि थायो बिदिनो बहुथ मोजां मोजां लोगोफोर दं आरो आंना मोजां सलिउसन होयो मोजां गियान होयो मोजां लामाजों लाङो

सोरबाया बुङो आं इसे गावखौ गाज्रि नुब्ला बादा होयो मोजां गियान होयो मोजां जानो थिनो मोजां फरायनो थिनो जेरावबो हेल्प होयो आरो लोगोफोर